असांजी सांस्कृत जे के प्रथाऊं आहिनि सभिनी खां सुठियूं ऐं आहिनि त जीअं का बि घर में पूॼा पाठ थिए थी त असां हुन ते विशेष ध्यानु ॾेई करे हुनजो जे को सांस्कृत जे की प्रथा आहे जीअं पूॼा प्रथा कीअं चालू कजे कीअं छा कजे पूॼा में छा छा ध्यानु रखण खपे हू त चङियूं ॻाल्हियूं आहिनि जीअं त सुबुह जो सवेल उथी सनानु पाणी करे सुठे सचे मन सां पूॼा अचणु खपे पूॼा चालू थिअण खां पहिरीं असांजे घर जे दरवाजे ते आसोपालव जा पतनि जो लॻाइणु खपे दरवाजे ते तॾहिं शुरू शुरू में असांखे आसोपालव जा पता ई लॻाइणा आहिनि हुन खां पोइ महाराज अचे महाराज जो जे को नव ग्रह ठाहे जे को बि सामग्री खणी अचे त उहो सॼो नव ग्रह नव ढिगलियूं ठाहे हुनजे मथां जे को सोपारी थी या चावर थिया बिस्किट थियो उहो नव ग्रह ठाहे नव ग्रहनि जी पूॼा थींदी आहे उहा असांखे चङो सुठी ऐं ध्यान सां करणु खपे छो त असांखे हिंदु असांजे सिंधी समाज जी जाम सुठी प्रथा आहे जे के असां घर जा सभु मिल भाती मिली करे कंदा आहियूं ऐं हिन में असांखे विशेष त बिल्कुलु साफ़ु सफ़ाई ध्यानु रखिणो खपे बिल्कुलु हिकदमि साफ़ु सुथिरो सनानु पाणी करे पवित्र ऐं सचे मन सां पूॼा में विहणु खपे त ई असांखे पूॼा जो विशेष लाभ मिलंदो त ई जे के पालन असांखे ज़रूरु करण खपेनि ऐं हिकु टिक थी करे पाण खे पूॼा में ध्यानु ॾेई करे विहणु खपे ऐं पूॼा करण रोज़ु पूॼा इअं करणु खपे